कस्टमर्स के कस्टमरनि जे लाइ बैंक आसान जो आसानु तरीक़ो पर सरकारि यूस न करे पेई ऑनलाइन सिस्टम एन ई एफ़ टी क्रेडिट काड जीअं पैसे ट्रांसफर थी वञनि बैंक में वञी करे बैंक में वञिणो ई न पिए मोबाइल में ई ओनलाइन पैसा जी पे वग़ैरह हिकु मुबाइल तव्हां ॿिएं मुबाइल ते पैसा मोकिले ट्रांसफर थी वञे सरकारि जाम सारी योजनाऊं ठाहे पेई जेकी ऑनलाइन हलनि पियूं बैंकिंग वे क्रेडिट काड सां डीमार्ट में वञी सॼो किरियाणो वठी छॾियो कपिड़नि जी शॉपिंग थी वेई त बैंक त तमामु सारी मतलबु बैंक में अॼुकल्ह वञण जी बि ज़रूरत कोन पवंदी आहे ऐं सरकारि ऑनलाइन ई करे पेई सॼो सिस्टम जेको ऑनलाइन ई हले पोइ अञा बि अॻियां सरकारि अलॻि अलॻि योजनाऊं ठाहे पेई ऐं ॾाढी सारी योजिनाऊं बैंकिंग सां रिलेटेड ई आहे बैंकिंग सां रिलेटेड जी क्रेडिट काड आहे डेबिट काड आहे ए टी एम आहे ट्रावेल्स लाइ बि बैंकिंग जो ॾाढो सारो थी वियो आहे त भई ट्रावेल्स लाइ बि अहिड़ा काड कढिया अथेई क्रेडिट काड क्रेडिट काड में बि जाम सारा प्रॉडक्ट आहिनि क्रेडिट काड ट्रावेल्स जे लाइ अलॻि क्रेडिट काड आहे त बैंक जे हिसाब सां सरकारि जाम सारी अहिड़ी योजिनाऊं ठाहे पेई